कला एक टेक्नोलॉजी ने कला उद्योग और कलाकारों की अनेक प्रकार से मदद की है जैसे कला उद्योग में जैसे कला उद्योग में जैसे कोई विज्ञापन दिखाना हुआ जैसे कोई विशेष प्रकार का विशेष प्रकार का विज्ञापन दिखाना हुआ तो उसमें जैसे किसी जैसे जैसे जैसे कोई चीज जैसे बच्चों के बच्चों की टॉय वाली टॉय वाली चीज को लेकर के खिलौने वाली चीज को लेकर के या जैसे कभी कभी मैं जैसे मैं अपने अपने अनुभव से बताऊँ कि जैसे जैसे दूध का दूध का विज्ञापन दिखाते हैं तो उस उसमें जैसे बच्चों को थोड़ा ऊ ऊ बहुत ऊपर तक उछलते हुए दिखा देते हैं कि या फिर अचानक हाइट बढ़ते हुए दिखा देते हैं वो तो टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी के कारण दिखाया जाता है तो ये कला उद्योग में दिखाया दिखाया गया है मतलब दिखाया जाता है तो ये बहुत अच्छे से टेक्नोलॉजी ने बहुत सहायता की है कला उद्योग में और जैसे कोई जैसे कोई डिजाइन डिजाइन वगैरह का जैसे बनाना हुआ डिजाइन बना हुआ तो डिजाइन में जैसे टेक्नोलॉजी के वजह से बहुत अच्छी डिजाइन रचनात्मक तरीके से दिखा दिखा दी जाती है तो इसमें टेक्नोलॉजी ने बहुत सहायता की है और जैसे कि कंप्यूटर गेम कंप्यूटर कंप्यूटर गेम में गेम होता है कंप्यूटर में खेलने के लिए तो उसमें टेक्नोलॉजी ने बहुत टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से सहायता करती है रचनात्मक तरीके से खेलने के लिए तो मैंने उससे वो भी टेक्नोलॉजी उसमें भी टेक्नोलॉजी ने बहुत सहायता की है और जैसे जैसे कि अब कलाकारों की कलाकारों की मदद करने के लिए जैसे कलाकारों की ऐसे मदद की है टेक्नोलॉजी ने जैसे जैसे फिल्म में जैसे कोई सीन दिखाना हुआ या कोई दृश्य दिखाना हुआ तो उसमें जैसे जैसे कोई दृश्य दिखाना हुआ तो जैसे कोई कला जैसे कोई भी कलाकार हुआ जैसे उसको अगर कोई ऐसा दृश्य दिखाना है कि जैसे गाड़ी जैसे गाड़ियां गाड़ी चलाना हुआ तो गाड़ी गाड़ी चलाना हुआ तो गाड़ी उड़ती हुई दिखा दी तो उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बहुत सहायता रहती है टेक्नोलॉजी की तो इसमें टेक्नोलॉजी ने बहुत सहायता की है कलाकारों की और फिल्म प्रोडक्शन की तो तो फिल्म फिल्म पोडक्सन में भी कलाकारों ने कलाकारों की फिल्म पोडक्सन में टेक्नोलॉजी ने कलाकारों की बहुत बहुत सहायता की है और जैसे जैसे कलाकार जैसे और भी बहुत सारे ऐसे कला कलाकारों के कलाकारों को दृश्य दिखाने होते हैं फिल्म पोडक्सन वालों को इंटरेस दिखाने होते हैं तो उसमें कलाकारों ने उसमें कलाकारों कि टेक्नोलॉजी ने बहुत बहुत सहायता की है जैसे कि जैसे कोई लड़ाई का सी लड़ाई का दृश्य दिखाना हुआ तो उसमें उसमें भी टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से यूस की जाती है जैसे कि ही जैसे कि विलन और कलाकार कलाकार जो होते हैं उसमें अगर वो होता है जैसे कि लड़ाई वगैरह दिखाना होता है तो उसमें टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है बहुत अच्छी तरीके से दिखाया जाता है तो उसमें टेक्नोलॉजी ने ज़्यादातर अच्छे से उस टेक्नोलॉजी यूस करके उसको दिखाया जाता है और जैसे की मैंने बताया कि विज्ञापन में भी जैसे बच्चों का विज्ञापन हो गया अब जैसे बहुत जैसे कि कोई कंपनी से रिलेटेड जैसे होता है तो बहुत बड़ा बढ़ा चढ़ा कर दिखाने के लिए उसमें जैसे तो उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है टेक्नोलॉजी का जैसे जैसे मान के चलिए जैसे मान के चलिए मैंने बताया कि जैसे टेक जैसे कि कलाकारों की जैसे कला कोई भी कलाकार हुआ उसको अगर ऐड करने के लिए बुलाया है तो उसमें विज्ञापन करने के लिए बुलाया तो उसमें बहुत रचनात्मक तरीके से दृश्य को दिखाना है तो उसमें टेक्नोलॉजी न टेक्नोलॉजी के सहारे बहुत बहुत सहायता मिलती है उनको मललब एकदम रचनात्मक तरीके से दिखाते हैं कि उड़ता हुआ दिखा देते हैं या फिर जैसे कि हल्का सा पूस करते हैं तो बहुत दूर बहुत इस्पीडली या बहुत तेज से जाती है तो उसमें टेक्नोलॉजी का ही उपयोग किया जाता है टेक्नोलॉजी ने बहुत कंप्यूटर गेम में या रचनात्मक तरीके से या विज्ञापन दिखाने के लिए या कलाकारों को एक्टिंग करने के लिए कला करने के लिए उसमें भी बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है टेक्नोलॉजी का टेक्नोलॉजी ने कला उद्योग और कलाकारों की अनेक प्रकार से मदद की है